सभिनि कलाकारनि इलाही पंहिंजे पीढ़ियुनि जे सथ साथ महिनत कई आहे जीअं असां पहिरियों राजा महाराजउनि जो टाइम खां बि ॾिसी सघंदा आहियूं कलाकार जेका हूंदा हुआ उन जे लाइ घड़ा ठाहींदा हुआ उन जा वस्त्र आभूषण सिलंदा हुआ ऐं हुननि खे वॾी वॾी उन मां पेंटिंग्स ठाहे करे ॾींदा हुआ त कलाकारनि पंहिंजो हुन खे हिकु सांस्कृतिक विरासत ठाहियो अथऊं की कलाकार जो ॿारु कलाकार ई ठहंदो आहे हिकु घड़ो ठाहिणु वारे जो ॿारु जेको हूंदो आहे उहो घड़ो ठाहिणु वारो ई ठहंदो आहे छोकी हुननि खे ख़बरु हूंदी आहे ऐं हीअं कला त जेको तें कला पंहिंजो समाज में बि इलाही नालो ठाहियो तैं कलाकार जेका हूंदा आहिनि उहे वर्कशॉप लॻाईंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे सेखाईंदा आहिनि ताकी उन्हनि जी कला अॻिते वधेन और ॿारन जो नालो थे और कला जीअं हो ॿार सिखेन ता त हो वरी अॻिते वधाइनि उन खे त कला पंहिंजो इलाही नालो ठाहियो तैं ऐं उहे सां सांस्कृतिक विरासत उहो हुनन जे पूर्वजनन खों ठही आहे